टैकनॉलजी दे फायदे एह् ऐ की जि'यां कि पैह्लै नंबरे पर आंदा टी वी जि'यां अजकल्ल दे बजुर्ग लोक ऐ हैना फोन दा जूस नेईं कर सकदे ते अजकल्ल बजुर्ग लोकैं आस्तै टी वी बड़े बैनिफिट्ट ऐ क्युंकि घर बैठियै जिसलै कम्म बगैरा मुक्की जंदे ते जेह्ड़े बजुर्ग लोक ऐ ओह् टी वी बिच्च अपने खबरां बगैरा सुनी लैंदे जेह्ड़े बचारे बाह्र नेईं जा सकदे ओह् टी वी बिच्च बैठियै खबरां सुनी सकदे ड्रामे स्पोर्ट्स वगैरा फिर होर बी मैच वगैरा दिक्खी सकदे ऐ ते बाकी इंटरनेट दा एह् फायदा कि बच्चे इंटरनेट उप्पर पढ़ाई वी करी सकदे ऐ जिंदे अध्दे लोकां कोल बुक्कां नेईं ओह् अवेलेवल होंदी ते बेचारे कोल फोन होए ते ओह् नेट बिच्चूं वी अपना कम्म क'ड्डी सकदे ऐ ते होर बाकी इंटरनेट दा इयै फायदा ऐ कि घर बैठे बी तुसें सब कुश दिक्खी सकदे ओ हैना कि अज दुनिया बिच्च केह् चला दा केह् नेईं चला दा केह् न्यूज ऐ केह् नेईं पूरी गेम दे बारे च पता चली जंदा साढ़ा प्रधानमंत्री कोन बनेआ लैक्शन केह् ऐ हर चीज दा पता चली जंदा ते इंटरनेट दा इयै फायदा कि बच्चे फोना पर बी पढ़ाई वगैरा करी सकदे अजकल्ल ते जनरेशन ऐसी चली पेदी ते बुक्का दी जरूरत घट्ट गै फोना दी जरूरत जादा होंदी अज कल्ल जेह्ड़ा बुक्का बिच्च नेईं होंदा ओह् फोना बिच्च लभ्बी जंदा किसे दा फोन खराब होए दा तां असें फोना बिच्च दिक्खियै ठीक करी लैन्ने होन्ने किसे दा घर ते कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीनां खराब होई जन्दियां ते ओह् दिक्खी लैन्ने होन्ने अस एह् फोना बिच्च एह् ऐ कि एह्दे फायदे बड़े ऐ हर इक चीज जेह्ड़ी बुक्का बिच्च जां बजार बगैरा बजार वगैरा घर आह्ले कोलूं नेईं पता चलदी ते असें फोन होए ते कोल ते जिन्दगी असान होई जंदी ऐ अध्दे कम्म ते साढ़े फोना उप्पर ही चली पौंदे ऐ जि'यां कि हून अज कल्ल किसे कोल कैश नेईं होंदा हैं लेकिन फोन होए ते नैट पैक कराए दा हो ते अज कल्ल इन्नी जनरेशन ऐ के गुग्गल पे वगैरा गुग्गल पे वगैरा फिर फोन पे वगैरा होए ते बंदा कम्म करी लैंदा हैं कुते बैठिये जी पे कराई लैंदा ऐ एह् ऐ के बड़े फायदे ऐ इंटरनेट दे